हल्लो जय झूले साईं केरु था ॻाल्हायो केरु था ॻाल्हायो हा ॿुधायो ॿुधायो जी जी ॿुधायो हा हा सभु ॿुधाईंदोसाव तव्हां वीवो में वठण चाहींदव ओपो में वठण चाहींदव वन प्लस में वठण चाहींदव की ए न सेमसंग में हा हा झूलेलाल मोबाइल्स अच्छा तव्हांखे मां वीवो या मोबाइल ॿुधाइ छॾियाव वीवो वी ट्वंटी सेवन प्रो उहो उनमें ए न केमेरा बि सुठी ईंदव ऐं न फ़ोन बि सुठो हलंदव स्टोरेज बि अथव अंदरि ऐं हीअ पाण खे पवंदो सतावीह हज़ारे

ॿुधायोमाव न फ़ोर्टी एट मेगापिक्सल केमेरा अथव ऐं अंदरि ए न फोर्टी एट जो ड्रैगन स्केनर हो अथव हा फ़ंक्शन हिनमें उहे अथव के ए न मथां कैमेरा निकिरंदो आहे पॉप पॉप हा हा हा ऐं सेमसंग न न उहो तव्हां न वठो तव्हां मुंहिंजा सिंधी भाउ आहियो त तव्हांखे सवली सलाहु ॾींदसि त भई बार बार कढण सां खराब बि थींदो आहे त मां तव्हांखे ॿियो मोबाइल ॿुधायाव थो सुठो मस्तु मन तव्हांजो तव्हांजो बजट घणो आहे ॿुधाईंदव केसिताणी तव्हांखे खपंदव मोबाइल पंजाह हज़ार ताणी चालीह हज़ार ताणी लखु ताणी हा थींदो छो कोन्ह थींदो मंथिली ई एम आई थींदव न न न न भाउ पंहिंजे भाउ खां वियाजु कीअं वठंद सिंधीयुनि खां थोरी न वियाजु वठिबियो हा हा हा त मां तव्हांखे हिकिड़ो सुठो मोबाइल ॿुधायाव सिटो सुठो मोबाइल ॿुधायाव थो तव्हांखे सोचण जी जरूरत बि न पवंदी विश्वासु रखो उहेई वठी छॾियो वीवो वन ट्वन्टी फ़ाएव प्रो वठी छॾियो सभीनि खां सुठी अथव एम्ब्रोएडिरी स्क्रीन अथव फ़ाए जी मोबाइल अथव अठ जी बी रेम हिकु सौ अठाईस जी बी स्पेस अथव गॾु चार्जर बि ईंदव अरिड़हें वॉल्ट जो फ़टा फ़ास्ट चार्जींग थींदव ऐं तव्हांखे मथां पेसा गिफ़्ट असां पारां गिफ़्ट में ॾींदासीं एयर फोन ब्लू तूथ वारा ॿुधियव त तव्हां ई एम आई वारो ऑप्शन ई एम आई वारो ऑप्शन खणंदव के ईअं ई वेंदो हा त ई एम आई वारी ऑप्शन सां ॾिसंदासीं तव्हांखे हा हूअ त साॻी ॻाल्हि आहे त तव्हां अचो दुकानु ते पोइ तव्हांजो आधार कार्ड खणी अचिजो उनमें खपंदो आहे हो ई एम आई में भले त जे दुकान इन ते अथव आदिपुर में अथव झूलेलाल मोबाइल्स करे हा झूलेलाल मोबाइल्स करे अच्छ अच्छा चवंदव त लाईव लोकेशन मोकिले छॾियां तव्हांखे मोबाइल ते इहेई अथव न वाट्सप नम्बर हा हा हा जरूर जरूर ॾाढो सुठो लॻो तव्हांसे ॻाल्हाए ख़ुशी थी मूंखे हा हा चङो जय झूले साईं जय झूले हा हा